जोंनि खाथियाव जोंनि खाथियाव समबार बिस्तिबार बे सिमलायानो जायोहाय मेला बाजार गिदिर जाथारो मा मा अह ओं ओं जोंनियावथ' दासान्दै सिमला बाजारा गोबां माल फानग्रा जाबायहाय गावबा गाव बिदिनो सोरबा खाथि खालानि बोराय बुरैफ्रा मैगं थाइगं फानो बायस'यो आरो दाउ अमा फानजोबो आरो बिदिनो गोजाननिफ्राय फैयो हार्सा बांगालफोर जि जोम फानफैयो आरो अमा एरि नोंबो बायो बायस'योबा लांफैनो हागोन आरो

गिदिर गिदिर बेसादफोरबो फानो आजिखालिलाय कम्पिउटार जुग नालाय गासिबो द'खानानो दा जोंनियाव कम्पिउटारानो जाजोब्बाय आरो जि जोम नोंनि गोसो बायदि मोनो नांगौबायदि गान्नाय जोमनाय दाउ अमा बायस'नानै लांनो हागोन नों फानहैनो हागोन ओंखार जोबो आरो बिहाय बो बोजों बोजोंनि मानसि फैयो गंगारफोरबो फैयो

ओं जागोन दे